वक़्तु जी त हमेशह ई कमी रहंदी आहे पर सामान बि घटि आहिनि कॾहिं कॾहिं हूंदो कोन्हे त ओॾीमहिल लॻंदो आहे अरे हाणे छा ठाहियां नव थी विया आहिनि ॿाहिरि जो बि न आहे खाइणो त ॾाढी दिक़त थी वेंदी आहे की हीअंर भाॼियुनि वारा बि न मिलंदा दालि खाइणी कोन्हे कया त कया छा पोइ घुमी फिरी सोचिंदा रहंदा आहियूं की छा ठाहियूं छा ठाहियूं ॿार पुछंदा छा आहे घर में असांखे हीअ न खाइणो आहे असांखे हीअ न खाइणो आहे भाई कुझु आहे ई कोन्ह काई भाॼी कोन्ह पई आहे पोइ घुमी फिरी इयो ई सोचिबो आहे भाई चहिरो फुल्को कारे मिर्च लुणु वारो फुल्को थी पचायां चांहि थी ठाहे ॾेआव जंहिंखे चांहि खपे चाय ख़ीर खपे ख़ीर कारे मिर्च लुणु वारो फुल्को खाओ ऐं ख़ीर पी करे सुम्ही पओ हिकु त मां पहिरीं थकियल आहियां वक़्तु बि कोन्हे देरि बि थी वेठी सुबुहु जो उथिणो बि अथव इस्कूल बि वञिणो आहे त जल्दी सां लुणु मिर्च जो फुल्को खाओ चांहि पियो ऐं सुम्हो